हॅलो स्मायली एक नवे को कोचींग सॅन्टर ओ कोचींग सॅन्टर पणजेनूच सुरू केल्लें आसा तर हांव म्हजे भुरग्यांक थंय घालूंक सोदतां तुजे हेका घालता ना ते बरें शिकयता अशें म्हुणून आयकलां हांवे स्कुलान ना ना ना तशें ना थयूंय ते भुरग्यांक बरें शिकयता तांकां वेगळे वेगळे नो वेगळे वेगळे पुस्तकांचे भायर तांकां आनीक आनीक नवे नवे हातून राव आं नवे नवे ते नोट्स मागीर पुस्तकां अशें कितें आनी वेगळे वेगळे तरांनी शिकयता ते तांकां ते टॅबलेट हातून तांकां दिवून मागीर प्रॅजेन्टेशन दाखोवन वेगळे वेगळे पिच्चरां भुरग्यांक कार्टून जशे दाखयतात पळय तशें तशें दाखोवन शिकयता म्हणल्यार भुरगीं बरीं बरीं शिकता डान्स क्लासी आसता थंय वेगळे वेगळे आनीक खूब वेगळी आं चित्र कला खूब कितें वेगळे वेगळे शिकयता शाळेंत तीं स्कुलान कितें शिकयता अशें काय ना टिचर ले टिचर शिकयता आनी वता पुस्तकाचेच भितर शिकयता हो एक अदमास हय एक अदमास आसतली न्ही पंदरायेक हजार पळोवंक येता न्ही वचून पळोवून पळोवया तरी विचारया तांकां तांचो प्रोस्पॅक्टर घेवया हय कित्या तांकां हय कित्याक तांकां फुडें वचुनूय उपयेग पडटलेच न्ही तें आतां शिकल्यार कोम्प्युट्र्सूय सुद्दां ते शिकयता खंय अशें आयकलां बरें या फाल्यां